नमस्कार नमस्कार हाँ हाँ हाँ बढ़ियाँ चलता है जो है शुद्ध शाकाहारी है आपकी आवाज स्लो आ रही तेज़ बोलिए हाँ पार्किंग एरिया है हमारे वहाँ होटल में आइसक्रीम नहीं होगी तो वो मंगा दी जाती है क्योंकि वो आइसक्रीम मंगानी ही पड़ती है हाँ हाँ हाँ ये ये रहता है जो है ये मिलेगा आपको आप लोग जब आएँगी मैम तो हमारे वहाँ वो मिलता है क्या बोलते हैं वो चार्ट होता है उसमें जो भी आप बताएँगी वो पूरा आपको मिलेगा जो है पिज़्ज़ा बर्गर यहाँ रोटी चावल छोला जो भी आप बोलेंगी वो है हाँ हाँ सादा खाना मिलेगा लेकिन तेज़ बोलिएगा धीमे आवाज़ बिल्कुल आपकी स्लो आ रही है हाँ वो सादा मिल जाएगा अब जो है आप जो जैसा बोलेंगी चटपटा या सादा जो भी बोलेंगी स्वादानुसार जो है वो हमारे वहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं हाँ चलिए आपका स्वागत है सभी लोगों का आइए